हमारे ज़िले में काफ़ी पूजा स्थल हैं जो कि प्रसिद्ध हैं हम अपने ज़िले पर बात करें तो भोजपुर का शिव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है जहाँ पर सावन सोमवार के सारे सोमवार काफ़ी अच्छे से वहाँ पूजा की जाती है वहाँ पर ख़ूब भीड़ होती है और शिवरात्रि के दिन वहाँ पर मेला लगता है और हम बात करें कि हमारे ज़िले में कईं सारे मंदिर है जहाँ पर दीवाली मनाई जाती है और दीवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है वहाँ पर और कईं सारी परंपरा को अपनाते हैं जैन मंदिर है काफ़ी सारे जहाँ पर उनके दस लक्षण पर्व पूरी धार्मिक स्थितियों से और उनके पूरी परंपराओं से मनाए जाते हैं